हमर सबके गाँवके ट्रान्सफर्मर खराब भए गेल हम सब मौखिक बहुत कहलहुँ आओर ए जे ई साहेबके एस डी ओ साहेबके खूब फोन कयलहुँ लेकिन नहि मानल लेकिन हम जब जी मेल आइ डी सँ मेल कयलहुँ दू चारि दिन पाँच दिन मेल कयलहुँ तऽ उ मेलके असर भेल आओर हमर सबके ट्रान्सफर्मर लागि गेल आओर ओ मेलसँ फेर हमरा सबके जबाव पुछलक क्या आप लोक को ट्रान्स्फर्मर लग गया है आप उस काम से ठीक हैं तो आप जबाव दीजिए ई बातसँ हमरा सबके बहुत खुशी मिलल